हमरा पसन्दीदा यूट्यूबपर चैनल छै ममताके सिलाइ कढाइ ओकरा बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ डिजाइनके स्वेटर रुमालके डिजाइन पैदा कऽ फूल काटै छै कोना सब बनाबै छै ओकरेसँ हम बहुत किछु सिखलियै सीखलाक बाद जब हम बनेलियै तऽ यहाँके आसपासके लोक सब के बहुत पसन्द आबैय लागलै हमर हाथके बनल सिलाइ कढाइ कोइ अपना रुमालपर फूल बनबाबै रहै बनबाबै लऽ आबै छै तऽ कोइ कोइ स्वेटरवला ब्लाउजो हमरासँ बनबाबै छै डिजाइन डिजाइन के बहुत बढिआँ सब ओकरा यूट्यूबपर छै तऽ डिजाइन डिजाइनके सीखि लै छियै तऽ वहीं सिलाइ कढ़ाइ के आधा आधा सिलाइ कढ़ाइ तऽ हम वहीसँ सिखलहुँ छियै नया नया डिजाइन सब ओ देते रहै छै अभियो हमे सिखलो छियै दू दिन पहिलो भी नया नया डिजाइनके ओ फूल काटना आओर ओ कुरतीके डिजाइन कुरतीके बैक कुरती आओर फूल बनाना प्लाजोवला कुरती कोना बनै छै सब डिजाइन बढ़िआँ बढिआँ आओर ओकरो सिलाइ कढ़ाइमे सबसँ बढ़िआँ रहै छै कि स्वेटर छोटा छोटा बच्चाके स्वेटर एतना बढ़िआँ बढ़िआँ बनाबै छै ओ कि हमरा अभिये आर्डर मिली गेलो छै स्वेटर बनाबै के तऽ हम अभिये ऊन मँगाय लेले छियै बनाबै खातिर घरके सिलाइ कढाइमे बहुत मन लागै छै हमरा स्वेटरमे बच्चा सबके छोटा छोटा बच्चा सबके एकदम खूब सुन्दर सुन्दर स्वेटर सब बनैते रहै छियै सब आर्डर दैते रहै छै